नमस्ते नमस्ते कैसा पेड़ रहए तो हमको फूल का पेड़ लै का रहए गेंदा का फूल चाहिए और वो गुलाब का फूल चाहिए अरहुल का चाहिए किस किस के लिए फूल है आपको ठीक हमको सौ पेड़ चाहना है सौ पेड़ लेना है दाम कितने हैं ज़्यादा लग रहा है आप ज़्यादा मांग रहे हैं कुछ कम हो जाएगी आपके ब् आपके बगल में आपके बगल में एक है वो अठारह में देते हैं सतरह में देते हैं रे आ रेट को तो जानते हैं जानते हैं ना कि इसमें कम कुछ कर दो ले लेंगे ओ पेड़ चाहते हैं हाट के हाट कितना लग जाएगी पन् पन्द्रह लगाएंगे अरे ये तो हम जान रहे हैं हाँ जान रहे हैं चलो कब आएंगे

ठीक है कितने बजे मिल जाएं कितने बजे आएं ठीक है बारह एक के बीच में आएगे हम और पन्द्रह के रेट देंगे सौ पेड़ लेंगे ठीक है आपके पास आपके पास गाड़ी है इसे प् इसे पहुँचवाएंगे हमारे पास गाड़ी नहीं है अपने साधन से भेजिए हम पैसा देंगे चलो ठीक है चलो ठीक है नमस्ते हम आ जाएंगे ठीक नमस्ते